अहाँके गाड़ी हम कयने रही अहाँ एखन तक गाड़ी नहि लऽ कऽ एलियै हँ अहाँ पर हम कानूनी करवाई करब हम दिल्ली जाय वाला रही दिल्ली जाय वाला रही हम तऽ एखन तऽ हमर गाड़ी कैन्सिल भऽ गेलै हँ तऽ एहिपर हम कानूनी करवाई करब केहन ड्राइवर रखने छी अहाँ जल्दी से ड्राइवर भेजू नहि तऽ कानूनी कार्रवाई करब से इएह अहाँकेँ ड्यूटी करै छी जे जल्दी सँ जल्दी गाड़ी भेजू हमर दिल्ली जेनाइ हमरा जरुरी यऽ तऽ अहाँके इएह आग्रह करै छी जे जल्दी सँ गाड़ी भेजू नहि तऽ हम अहाँके कानूनी कार्रवाई करब बुझलियै से जल्दीसँ कृपा कऽ कऽ गाड़ी हमरा भेजू